मुंहिंजे खेत्र में कला और संस्कृति जे विकास जो समर्थन ॾियण लाइ घणेई फ़ंडिंग सोर्स आहिनि हिन में मुख्यु रुप सां जेके आहिनि हू सरकारी योजिनाए और अनुदान शामिल आहिनि जेके स्थानीअ कलाकार आहिनि उन्हनि जो संस्कृतिक आयोजन और सहायता प्रदान कंदी आहिनि हिनजे अलावा कई निजी कंपनीआ बि हिन दिशा में हिनजे पासे योगदान कंदियूं आहिनि कुझु परोपकारी संस्थाऊं बि आहिनि और घणेई अहिड़ा बि माण्हू असां सुञाणू था जेके मतलबु पर्सनली व्यक्तिगत दान कर दान ॾींदा आहिनि और सहायता कंदा आहिनि हिनजे अलावा

जे घणेई कार्यक्रम कराईंदी आहिनि और हुननि खे घणेई माण्हू सहायता प्रदान कंदा आहिनि मतलबु मां समुझा थी कि जेकी अॼुकल्ह कल्चरल प्रोग्राम जा विकास करण लाइ घणेई माण्हू मदद कंदा आहिनि घणेई एजेंसी जे थ्रू कंदा आहिनि घणेई इअं ई विझंदा आहिनि पर हां घणेई सोर्सिस आहिनि हिनन खे सहायता ॾियण लाइ